खुलुमबाय बुंनाय

नोंगौ आदसा आदसा आदसा हो हो

औ अ आदसा आं बे बुस्थुआव मोननैसो साजेसन होनो लुबैदों आयेननि मावथि हिसाबै आं दा गुवाहाटि हाय कर्टनि सासे लयार जाय जायनि थाखाय नोंथाङा आंखौ कल खालामबाय थ' बे बुब्लियाव आथिखालाव जाय मनदलानो जा अफिसारानो जा बा अफिस स्टाफआनो जाय फैसा होयो बे दायनिगिरि जायो लाग्रायाबो लाग्रायाबो बे दायनि माबायाव गोग्लैयो आइपिसि थ्रि टुविनटि मथे बे रोखोमनिनो होग्रायाबो दायनिगिरियाव गोग्लैयो स' बेखायनो बे फारसे थांनोबो नाङा आरो बे मुगायाव बिथांमोननो साख्रिखौनो होखादों जेराव थ' बिथांमोनहा बिदि फैसा बिनो मोनखाया ओंखायनो खामानिया आदाय जाखागोन बियो आरो खामानिखौ मावनानै होनो मोना थ' माबानि गेजेरजों थांनांगोन आयेननि गेजेरजों माखासे आयेननि खोथाफोरखौ बुङोब्ला बिथाङा गिगोन नोंथांनि खामानिया आबुं जागोन दा बे बुब्लियाव नोंथाङा आं सासे लयार हिसाबै बुंनो नागिरो नोंथाङा बेयाव साक्सेस जाखागोन आङो नोंथाङा आंखौ सानसे लोगो हमफै आं नोंथांनो मोजांसिन सुबुरुनखौ हरगोन थ' आं सानदों नोंथांनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ मोनबाय बेखायनो बि